ہندوستان میں سب سے اہم تہواروں میں دیوالی ہولی عید کرسمس اور یوم آزادی شامل ہے دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے جسے ہندو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں ہولی رنگوں کا تہوار ہے عید مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے جس میں نماز اور دعوت کی جاتی ہے کرسمس عیسائیوں کا بڑا دن ہے جس میں عیسی مسیح کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے اور یوم آزادی قومی تیوار ہے جسے پورے ملکوں میں جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے ان تہواروں پر اکثر اسکول دفاتر اور سرکاری ادارے بند ہوتے ہیں اور لوگ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں دیوالی یہ ہندوؤں کا سب سے بڑا تہوار ہے لوگ اپنے گھروں کو دیوں لائٹس اور رنگولی سے سجاتے ہیں

ہولی یہ رنگوں کا تہوار ہے لوگ ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں گانے بجاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں یہ بہار کی آمد کا پیغام بھی ہوتا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمان رمضان کے مہینے کے اختتام پر عید الفطر مناتے ہیں جبکہ قربانی کی عید عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے دونوں عیدوں پر خصوصی نماز نئے کپڑے دعوت اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے کرسمس یہ حضرت عیسی کی پیدائش کی خوشی میں عیسائی برادری مناتی ہے چرچ میں دعائیں کی جاتی ہیں تحائف بانٹے جاتے ہیں اور کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے